थास' बिथ'रि थास' बिथ'रिखौ जोङो दैमानिफ्राय खाना लाबबाय लाबनानै जोङो सायफैबाय सायनानै जोङो साफ्फा सुनानै संनोसै आरो संनायाव जोङो फास्टआवनो लागोन पियास फालौ हानानै लागोन बेनि उनाव जोङो हायजें गर' मस्लाफोरखौ जोङो मोजाङै रिडि खालामनानै लागोन बेनि उनाव जोङो आरो दै गुदुंखो सिगाङावनो फुंदुंग्रोना लागोन आरो दै गुदुंखौ फुदुंग्रोना लानानै जोङो बेखौ बोखांनानै दोनगोन बोखांना दोननायनि उनाव जों आरो सारायखौ जानगोन सारायखौ जाननानै जोङो थाव एसे हरगोन थाव एसे हरनानै जोङो पियास आल' हानायखौ जोङो एवगोन फ्राय एवनायजों लोगोसे जोङो थास' बिथ'रि सायना लानायखौ जोङो सारायाव होगोन होनायनि उनाव जोङो दसे बिखौ एरनानै खोबना होगोन खोबना होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ नायफिननानै संख्रि हालदै मस्ला देनायफोरखौ जोङो बे थास' बिथ'रियाव सारायाव हरगोन हरनायजों दसे बेखौ मोजाङै एवगोन एवनानै जोङो गोखै बुस्थुखौ जोङो थास' बिथ'रियाव होगोन होनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवफिननानै जों बेखौ खोबहाब खोबहाब होनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ दै गुदुं फुदुंना दोननायखौ दै गुदुंखौ जोङो एवखांनायनि उनाव थास' बिथ'रियाव जोङो होसिगोन बेनि उनाव होनानै जोङो बेखौ मोजाङै खोबना दोनसिगोन बेनि उनाव जोङो गावनि गोसो बायदि बेसे गोबाव संनो हायो बेखौ गावनि टाइमखौ नायनानै संनानै जोङो थास' बिथ'रिखौ उनाव जोङो नायफिननानै संख्रै नांदोंना नाङाखै संख्रिखौ नायनानै जोङो नाङाखैबा होफिनसिगोन होफिननानै जोङो जुदि जोंनि मैगङा जुदि जाबायबा जों बे थास' बिथ'रि मैगं संनायखौ जोङो बोखांनानै दोनना दोनसिगोन बेनि उनाव जों गासिबो जयै नख'रनिजों जानाय जासिगोन आरो